मेरा नांऽ भूमिका गुप्ता ऐ में रियासी रामगढ़ रौहन्नी आं बाकी में हून मसां बाह्रमीं पास कीती मेरे केह् आखदे बानुऐ प्रसैंट नंबर आए इ'न्ने शैल बी नेईं आए मतलब में रियासी कोला बाह्र निकलियै पढने दा शौंक ऐ हून में जेह्ड़ी ग्रैजुएशन कम्पलीट करा नी हिस्टरी आनर जेल्लै में एह् कम्पलीट करी लैगी ते ओह्दे बाद दा में सोचे दी नी पर में किश बड़ा करना चाह्न्नी आं मतलब जित्थें सारे जा दे ओह् ही फील्ड च नेईं जाना किश बक्खरा करियै दस्सना ते अपने जगह् दा नांऽ रोशन करना